सबसे पहले हम सवेरे उठते हैं तो रसोईघर में जाते हैं रसोईघर जाने के बाद पहले चूल्हा बर्तन सब साफ़ करते हैं बर्तन निकालते हैं बर्तन धोने के लिए बम्बा पर रखते हैं फिर झाड़ू लेकर रहते हैं झाड़ू पूरा घर में लगाते हैं उसके बाद गैस पोछते है गैस साफ़ करते हैं उसका बर्नर निकालते उसे भी साफ़ करते हैं उसे साफ़ करने के बाद रखने के बाद जाते हैं बर्तन बम्बा बर्तन साफ़ करते हैं फिर आते हैं पोछना लेकर फिर रसोई पोछते हैं पूरा उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए स्नान करते हैं जाते हैं गुरुद्वारे पहले गुरुद्वार साफ़ करते हैं उसे नाद साफ़ करके कबाड़ा डालते हैं गोबर उठाते हैं गोबर उठाने के बाद रख कर उसे कबाड़ डाल कर पानी डाल कर बाल्टी ले जाकर उसे लगाते हैं लगाने के बाद दूध तुरंत लिया के रख कर जाते हैं नहाने को नहाने के बाद कप बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करते हैं नाश्ता तैयार करके बच्चों को बुलाते हैं बच्चे मैं इतने में नहा धो कर तैयार हो जाते हैं और बच्चों के लिए नाश्ता देते हैं नाश्ता में क्या रहता है सब्ज़ी पराठा चाय पहले रखते हैं चाय बनाने के लिए तो चाय में पानी दूध चीनी चाय अदरक सब फोम कर डाल देते हैं चाय पक जाता है चाय उतार देते हैं फिर कढ़ाई रखते हैं कढ़ाई में तेल डालते हैं ज़ीरा डालते हैं उसके बाद सब्ज़ी धोकर सब्ज़ी डालते हैं सब्ज़ी में हल्का सा मसाला हो जाता है तो सब्ज़ी नीचे उतार कर रोटी बनाते हैं आटा गूँदते हैं आटा गूँद कर रोटी बनाते हैं रोटी बनाकर पहले कौवा को कुत्ते को और गैया को तीनों लोग को खिला देते हैं उसके बाद बच्चों के लिए पराठा बनाते हैं तो पहले बड़ा बच्चा आता है उसे देते हैं वह खाता है फिर छोटा वाला बच्चा खाता है फिर मंझला वाला बच्चा खाता है फिर छोटी बिट्टी आती है उसे देते हैं वह खाती है फिर उसकी हम चोटी करते हैं वह बाजे बेरी झाड़े रहती है बाजे बेड़ी नहीं झाड़े रहती है उसकी चोटी करते हैं चोटी करने के बाद उसका टिफ़िन लगाते हैं सब्ज़ी पराठा टिफ़िन में करके उसके बैग में रखते हैं बच्चे चले जाते हैं फिर गाय के पास जाते हैं गाय के चारा खा लेती है तो उसे चारा डालते हैं जो दूध दिए रहती है उसे फिर दूध हुआ आं चारा डालकर आते हैं घर पर दूध उबालते हैं दूध उबालने के बाद दूध रख देते हैं फिर जाते हैं हम गोबर वोबर सब हटा देते हैं गोबर हटाने के बाद आते हैं घर पर फिर से तो खाना फिर से बनाते हैं अपने सासु माँ के लिए तो उसमें बनाते हैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी तो दाल को कूकर में दाल धोकर रख देते हैं उसमें पानी हल्दी नमक सब डालकर कूकर बंद करके गैस पर रख देते हैं वह हो जाता है फिर चावल रहता हैं तो चावल को धोकर अच्छे से बीनकर धोकर उसे कुकर में करके रख देते हैं वह भी पक जाता है बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो चूल्हे पर पहले हम ऊपरी फोड़ फोड़ कर रख देते हैं फिर कोई पन्नी या कागज़ से माचिस से जलाकर उसे रख देते हैं वह पकने लगता है जब आगे ढेर सारा हो जाता हैं तो बटोई में रखते हैं दाल पकने के लिए बटोई में पहले पानी रखते हैं पानी हो जाता है